हेलो भैया जी मोनिका बात कर रही थी मैं अभी आपके जो मुझे भुगतान करना है आपको तो आप यू पी आई से आपको भुगतान कर दूँ क्या मैं आपको चलेगा जी फोनपे या जीपे पेटीएम जो कुछ भी चलाते हो आप जी जी अच्छा क्या चलाते हैं फोनपे अच्छा ठीक है भैया आप मुझे इस्कैनर दे रहे हैं या फिर नम्बर बता रहे हैं अच्छा ठीक है इस्कैनर दे दीजिए मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ ठीक है भैया ओके धन्यवाद जी जी जी हो गया भैया देख लीजिए आप एक बार चेक कर लीजिए आया कि नहीं पैसा अच्छा आ गया चलिए ठीक है भैया धन्यवाद